پچبن کی سب سے پیاری ری یادیں اسکول ہے اور اسکول میں جو پڑھائی ہوتی تھی پڑھائی کا ہر وہ مضمون میں کافی شوق تھا جس طرح سے زبان اردو زبان تھی جو پہلی زبان تھی ہمارے کلاس کی اس میں بہت ہی جو ہے مزہ تھا اس میں کافی جو ہے تین حصوں پہ مشتمل تھی وہ سبجیکٹ ایک کہانیوں کی تھی اور دوسری نظم و نثر تھی اور تیسری رباعیات پہ تھی سرسری مطالعہ تھی تیسری اور دوسرے مضمونوں میں سائنس تھی اور عربی بھی تھی دینیات اور انگلش تھی میتھس بھی تھی لیکن زیادہ سائنس اور انگلش اردو پہ تھا انٹریسٹ باقی اس کے بعد جب اسکول سے گھر کو آتے تھے تو پھر وہ اسکول کا جو بھی پڑھا ہے وہ گھر میں جو پڑھتے تھے اس میں اور بھی جو ہے سیکھنے کو موقع ملا اور کافی اچھے تھے دن پھر دوستوں کے بھی ساتھ جو کھیل اور باتیں پھر جو اسکول کے بعد جو گرما کے چھٹیاں ہوتے تھے اسی میں زیادہ کھیلتے تھے چھٹی کے جو ہے موقعے پہ ہم ہمارے خالہ کے گھر کو جاتے تھے وہاں اچھا باغ تھا مکمل چھٹیاں تو وہیں بتاتے تھے